आं गेलेनायनि बागै बांसिन आंनि रोंबांथि रोंबानथाया जादों फुटबल आंना फुटबलाव आं बांसिन मोनथियो मोनथियो आरो फुटबल गेलेनायाव बा फुटबलखौ गेलेयो थिम मोन्नै थिम मोन्नै ग्रुप बानायना गेलेयो मोनसे तिमाव जिसेजन प्लेयार थायो जिसेजन प्लेयार ओमफाय बेयाव सासे किपार थायो ओनिफ्राय दिफेन्दार साथाम दिफेन्दार थायो बेखौ बुङो मैन दिफेन्दार सायद रायत दिफेन्दार लेफ्त दिफेन्दार आरो बेनिफ्राय सासे मिद मिदिलाव थायो बे जाहैबाय बल बानायग्रा बिनिफ्राय हाफाव थायो सानै बेनिफ्राय स्ट्रायकाराव थायो सानै बिनिफ्राय थायो रायत विं लेफ्त विं ओमफ्राय खेलाखौथ' फुटबलखौ गेलेयो जेनबा थिम मोन्नैजों गेलेयो जेनबा बेयाव थागोन रिफारिमेन जेनबा नों गेलेनाया माबादि जादों नों मोजाङै गेलेदों ना गाज्रि गेलेदों गाज्रि गेलेदोंबा फावल थुग्रा रेफारिमेन थायो ओमफाय सायद सायदाव थायो जाहैबाय अफसायद बा फावल बिदिखौ माबाग्रा जार्जमेन होनो ओमफ्राय बे बल गेलेग्रा खेलायाथ' खेला जाहैबाय ओमफ्राय बलखौ जोङो हारसिंबो सोलोंनो हायो आरो अबबा रोंजोबै बुस्तुखौ जोङो फोरों फोरोंग्रा थायोना बिसिनावबो जों सोलोंनो हायो एरखम बेखौ बुङो कच कचार बल फोरोंग्रा बयनावबो फोरोंग्रा थायो बेखायनो बल फोरोंग्राखौबो कच होनो आरो ओमफाय बिनिफ्राय खेलायाथ' गामियावबो जायो ओमफाय थावन एरियाफ्रावबो जायो

स्तेत माबा माबि बिदिबो खेला जायो ओमफाय फुतबल फुटबल गेलेबाथ' बिराद खारनांगौ जायो खारनो हानांगौ थगायनो रोंनांगोन बिनिफ्राय गल सोनो हानांगोन नाम नाम जादा मुंदांखा जानोबा आरो साबसिन्निफ्राय हामसिन बोलो होनानै गेलेनांगोन खस्त' खालामनांगोन दिनै इसे गाबोन इसे बोलो होबाय थानांगोन नाजानांगोन आरो बल गेलेनायाव जोङो गानो जुथा मुजा ओमफ्राय प्रतेक्सननि थाखाय सेफगार्द बिदि गानो जाहाथे गावनि देहाफ्रा आघात मोना बिदिखौ गान्नानै बल गेलेनाय जायो आरो बिनिफ्राय जार्सि फेन बा गस्ला गानबाय बे जार्सि नाम्बार थागोन गावनि मुंफोर थागोन बिदिनो क्लाबनि नामफोर थागोन बेफोरबायदि आरो दा बल गेलेनाबो मेल्ला साख्रि बाख्रिफोरबो मोन्नो हायो नामबो खामायनो हायो आरो गामिनि नाम थागोन दिस्तिकनि नाम थागोन ओमफ्राय स्तेतनि नाम थागोन बेफोरबायदि आरो बल गेलेनाबो मेल्ला मानसि बल गेलेनानैबो नामजादा जादों मुंदांखा जेरै हलिचरन नार्जारी दुर्गा बरमोन बेफोरबायदि

बिदिनो आरो ओमफाय फुटबल गेलेयोबा देहाफोरखौबो फ्राद मोनो माने सामफ्रामबो प्रेक्तिस खालामबाय थानांगौ बेलासि बेलासियाव फुंनि फुङावबो खालामजायो मोजां मोनो देहाफोरखौ गेलेनो हानांगौ बेफोर आरो फुटबल फुटबलखौ बानायो मोसौनि सामब्राजों नङा होमबा ओमफ्राय बियावबो फुटबलनाबो नाम्बार थायो गिदिर थायो फिसा थायो बल फाम होनानै गेलेनाय जायो आरो गोदोनि सिगांनि समावथ' फुटबल गैयियाव जों नारें जुमब्राफोरजों जोयोमोन दुब्लिबारिफोराव अखाफ्राव अखा हानायफोराव दैस्लुंफ्राव दाथ' बल गेलेनो थाखाय फोथार थाबाय फोथाराव गेलेयो स्टेदियाम बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरो गेदेर गेदेर खेला गेलेनो थानाय सुबिदा फैबाय मोजां सोलोंनानै मोजां कस्त' खालामनानै गेलेनो हागोन